हाँ मैंने अपने जीवन में एक बहुत ही महेत्वपूर्ण सबक़ मैंने सीखा था जो मैं आप के सामने ज़रूर बांटना चाहूँगी आप के साथ तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक बार अपने मैं बाज़ार जा रही थी कुछ सामान ख़रीदने के लिए और वहाँ मैं रास्ते से जा रही थी रास्ते मैं अपनी दोस्त के साथ तो मेरे फ़ोन पर मेरी मम्मी का फ़ोन आया हुआ था तो मैं बात कर रही थी मम्मी से फ़ोन पर तो मैं रोड की एक साइड चल रई थी तो अचानक हुआ ये कि मेरे हाथ में से बाइक वाले मरे बग़ल से निकले और मेरे हाथ में से मेरा फ़ोन छीन कर ले जा ही रहे थे बट उस समय अच्छा हुआ कि मैंने अपना जो फ़ोन था बहुत टाइट पकड़ा हुआ था तो वो जो मेरा फ़ोन था वो वो मेरे हाथ से छूट गया और वो भी नहीं ले कर जा पाए वो फ़ोन जो था उसी टाइम मेरे हाथ से छूट कर नीचे गिर गया वो वहाँ पर हुआ ये था कि वहाँ पर कोई ज़्यादा लोग भी नहीं थे तो इस वजह से उन्होंने ऐसा करने का सोचा बट लेकिन उस टाइम पर मेरा फ़ोन बच गया था वो लोग नहीं ले जा पाए थे और मेरा फ़ोन छूट कर नीचे गिर गया तो ये मैंने बहुत बड़ा सबक़ सीखा था कि रास्ते में चलते टाइम जो फ़ोन है वो ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए